जोंलाय गोदो गथ'फोरखौ गाव गावनि फिसाफोरखौलाय बिराद साखोन सिखोनखौलाय खालामोमोन होनबाबो अजा डक्ट'र जोनोम जोनोम जाजेननायावलाय जोङो अजा डक्ट'रफोरखौलाय नाङामोन आरो जोंना गोदो जों बिदिनो गथ'फोरखौ खिफि बेनदों बायदिसिना माबाफोरजोंनो थुलुंसि बेफोरबायदिजोंनो थुखैनानै साफा दोनोमोन आरो गथ'फोरखौ दानि बेफोरबायदि डक्ट'रफोर नांलायामोन आरो गोदोना जोंनि गथ'फोरा माबा जोनोम होजेननाय समफ्रावलाय जोङो गथ'फोरखौ गाबबाबो जोंना गाव गावनो एसे एनै गावनो गावनो एसे एनै गथ'फोरखौ फोसाबनानै साखोन सिखोन खालामनो हायोमोन आरो दा दानियावसो दानि मुगायावसो गथ'फोरा अजा डक्ट'रफ्रा बारा जाबाय नालाय ओंखायनो एक्के एसेयावनो एसे एसेयावनो एसे बायदिसिना जालायलाङो गोदोनि दिनावहाय बिदिनो अजा डक्ट'र गैयामोन नालाय ओंखायनो बेमार आजारफोराबो जायामोन आरो बाराद्राय बाराद्राय साखोन सिखोन लायाबाबो बेमर आजारफ्रा खममोन दानि दिनाव गथ'फ्रा अजा बा डक्ट'र अजा नङाबाबो जिखुनु डक्ट'रफ्रा बारा ओंखारनायखाय बांसिन बेमार आजाराबो जालाय लांबाय आरो दानि मुगायाव गथ'फोरालाय जोनोमनिफ्राय देरजासिमाव दा दालाय जोङो मोजाङै मोजां साखोन सिखोनखौ लालांबाय थायो आरो गथ'फ्रा दानि समयसायाव